आइके समयमे जेना स्मार्ट फोनके प्रचलन अते बढ़ि गेल यऽ हमरा लागइए आइसँ लगभग बारज तेरह साल पहिने अते प्रचलन एकदमे नहि रहय खास कऽ जे मतलब जे एमहरका क्षेत्र रहैत रहय सिटी सब गामके क्षेत्र जते भी ग्रामीण क्षेत्र रहय ओइमे तऽ बिलकुल नहि रहैत रहय सब छोटका फोन रखैत रहय बटनवला सैमसंगके नोकियाके ई सब फोन ओइ टाइममे बहुत प्रचलित रहय ओकरबाद धीरे धीरे छोट स्मार्ट फोन स्क्रीन टच फोन आबि शुरू भेल तऽ ओइमे जे छै से लोकके लागलइ कि हँ ई किछु नया चीज छियै अइमे कैमरा छै अइमे अहाँ जे छै से मतलब बटनके झँझट नहि छै तऽ ओ हमरा सबके ओइ ट ओइ समयमे जे नया नया आयल रहय तऽ हमसभ गेम खेलयके बहुत ओइपर शौक रहय कि हँ स्क्रीन टच छै अइपर गेम खेलयमे बेसी नीक लागतइ तकरबाद कैमराके यूज बहुत जादा बढ़ि गेलय किएक कि नया नयामे कैमरा भेटलइ सबके फोनमे ओइ टाइममे बहुत मुश्किल होइत रहय कतहु अहाँ फोटो खिच नहि सकय छी तऽ जे छोटका फोन रहय ओइमे तऽ नहि रहैत रहय ओकरबाद फेर हमरा लागइए पहिने स्टिकके मतलब स्टिकवला स्मार्ट फोन आबि शुरू भेल रहय जेना कि हम देखलियै हँ ओइमे अहाँ स्टिकसँ फोनपर लिखैत रहियइ टाइप करैत रहियइ ओकरबाद धीरे धीरे स्टिक हटा देलकइ आओर ओइ फोनसँ ओइ टाइममे हमरा लागइए माइक्रोमैक्सके नया नयामे आयल रहय स्क्रीन टच फोन तकरबाद सैमसंग आबि शुरू भेलय धीरे धीरे आइके टाइममे तऽ अहाँ देखियै रहल छियै हर सबके हाथमे चाहे केओ होइ मजदूर होइ कि डॉक्टर हुअए सबके हाथमे स्मार्ट फोन छै सैमसंग लेनेवो नोकिया तकरबाद एप्पल तऽ सब केओ स्मार्ट फोनके काफी जादा यूज बढ़ि गेलय हइ यूजके साथ साथ हमरा लागइए मतलब जरूरत भए गेलइए ओइ पहिनेके समयमे नहि रहय तऽ जरूरत नहि लागय रहय आबके समयमे अहाँके पास ऑप्शन यऽ तऽ अहाँके पास अहाँके जरूरत छै ओइ चीजके तऽ हर चीज अहाँके हाथ पर मतलब हाथमे अहाँके हर इन्फोर्मेशन यऽ अहाँके कोइ से पूछयके जरूरत नहि यऽ जेना बच्चा सब पहिने आबैत रहय हँ ई ई सवालके जवाब नहि बनि रहल छै ई ई एकर की मतलब हेतय तऽ ओइ टाइममे तऽ ओते गूगल गूगल रहय ने ओकरबाद आब अहाँके गूगलके सीरी एलैक्सा सबकिछु छै अहाँ ओकरासँ पुछि सकय छी अहाँ ओकरासँ मैथ्स सोल्व कए सकय छियै यूट्यूबपर देख सकय छियै अहाँ सबकिछु आइ काल्हि जहियासँ कोविड स्टार्ट भेलय तऽ सबकिछु लगभग ऑनलाइन भए गेलय तऽ सब बच्चा बच्चाके हाथमे जकरो हाथमे फोन नहि रहय ओकर हाथमे स्मार्ट फोन आयब गेलय मतलब एक तरहसँ अहाँ देख सकय छियै फायदा छै तऽ नोकसान भी छै किएक कि सबके हाथमे आब स्मार्ट फोन आयब गेलय आब बच्चा सब यूजके साथ साथ मिस यूज भी कए रहल यऽ तऽ मिस यूजके बात तऽ अलग छै लेकिन हम अगर अहाँके यूजके बात कऽ रहल छी तऽ स्मार्ट फोनके वजहसँ मतलब अहाँ ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ऑफिस सबकिछु ऑनलाइन अवेलेबल हाथपर अवेलेबल भए भए गेल नेटवर्क कनेक्शनके आइ जहाँ तक बात छै तऽ पहिने एक महीनामे एक जी बी एक हजार एम बी डेटा भेटैत रहय सबके आओर फोन करय परमे पैसा कटैत रहय कि हँ ओमहरसँ फोन कर एमहर पैसा कम छौ हम मिस कॉल करय छियौ ओमहरसँ तौं फोन कर ओकरबाद बात होइत रहय लेकिन आब छै कि कम्पनी जे छै से एक तऽ बहुत सारा कम्पनी भी आबि गेलय बहुत सारा कम्पनी चलियो गेलय जेना कि पहिने सुनैत रहियइ डोकोमो होइत रहय तऽ आब आब जे छै से वोडा आइडिया जेना वोडा आइडिया तऽ मर्ज भए गेलय हँ जियो जियो आओर एयरटेल अभी जे छै से बहुत आगू चलि रहल छै नेटवर्कके मामिलामे तऽ ओइ टाइममे डेटा पैकके सुविधा इन्फैक्ट मतलब जहन हमरा सबके पास स्क्रीन टच मोबाइल आबियो गेल रहय लेकिन डेटा पैक मे तऽ हम सब बहुत जादा अन्तर देखलियै जेना आइके टाइममे अते सारा ऑप्शन छै डेटा पैकके अहाँ साल भरिके भरबाय लिअ अहाँ फ्री बात करू पूरा साल अहाँके डेटा एक्के बेरमे अहाँके पैसा कटि जायत ओकरबाद अहाँ यूज कए सकय छियै तकरबाद फोर जी थ्री जी पहिने पहिने टू जी रहय टू जी बहुत स्लो बहुत स्लो तकर बाद फेर थ्री जी आयल थ्री जी मे कनि फास्ट रहय फेर फोर जी आओर आब आइ काल्हिके टाइममे फाइव जी आबि रहल यऽ हर फोनमे फाइव जी अहाँके नेटवर्कके मामिलामे किएक कि आब मतलब बहुत फास्ट यूज कए सकय छियै सबके अहाँके वर्तमानमे एयरटेलके यूज कए रहल छी डेटा पैक हम डलबाबय छी पाँच सओके पर मन्थ ओइमे हमरा दू जी बी डेटा भेटइए पर डे के हिसाब सँ अनलिमिटेड टॉक अनलिमिटेड मैसेज कर सकय छी बस